हाँ नमस्ते

ठीक है बोलिए आप क्या कौन सा किस सिलसिले में फोन किए हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आपकी क्या उम्र होगी अच्छा अच्छा तो आप कौन सो आ कृषि कृषि क्रेडिट कार्ड वाली चाहते हैं कि आप कौन सा योजना में चाहते हैं होम लोन चाहते हैं कि किसी इसी में बस खाता क्यों कौन सा पसंद है बचत खाता चाहिए हूं हूं अच्छा अच्छा अटल योजना है और उस पर अगर आप इन्वेस्टर करना चाहेंगे तो हो जाएगा उसमें आपका बचत खाता के थ्रू आपका पैसा कटेगा हाँ हाँ कृषि लोन की व्यवस्था है यहाँ प जिस अपना आधार कार्ड और पेन कार्ड साथ आइएगा ब्रांच में उसके बाद आपको का खोल दीजिया आपका खाता खोल दिया जाएगा हाँ और और कुछ संबंधित बातें करना चाहते हैं आप किसी अन्य मुद्दों पे जैसे होम लोन हुआ गोल्ड लोन हुआ इसी प्रकार से हैं अपनी सुविधाएँ हैं बैंक की हमारे तो आप हाँ बोलिए वो लोन अच्छा अच्छा किस अच्छा अच्छा कृषि लोन हाँ हाँ कृ हाँ कृषि लोन के लिए हो जाएगा फिर पशु लोन के भी है लेकिन कृषि में आपके खेत खेत के हिसाब से आपका बनेगा आठ परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा सालाना में इसके बाद अगर आप टाइम लिमिट के अंदर पैसा दे देते हैं तो आपका कुछ रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप ये इच्छुक हैं तो आप बैंक से आइएगा आपके खाता खोल लिया जाएगा अपने जिस भूमि का हाँ डॉकुमेंट आधार कार्ड आपका रहेगा पैन कार्ड रहेगा इसके बाद आपका वोटर आई डी कार्ड वो जो वो भी हो जाएगा अगर जैसे इसी लोन के विषय में संबंधित तो आप अपने भूमि से संबंधित कागज वकील से आप मिलेंगे हम बताएँगे जो वकील होंगे जो बैंक के हैं इसके बाद आपका खाता तो सात सात परसेंट के दर के हिसाब से रहेगा सालाना तो एक मुश्त के आपका चार परसेंट ही लगेगा और तीन परसेंट आपको माफ कर दिया जाएगा मतलब आपको दे दिया जाएगा उतना सब्सिडी मिल जाएगी आपको अगर दो चार दिन अगर लेट होगा तो आपका तो फिर पूरा आपको देना पड़ेगा सात परसेंट के हिसाब से देना पड़ेगा तो जैसा आपको उचित लगे आप समय से अगर देंगे तो अच्छा रहेगा फिर बाद में अपना रिन्यूअल करा कर आप फिर अपना सुविधा का वो लाभ ले सकते हैं तो आप

बैंक दस बजे से खुल जाएगा आप जब आइएगा बा दो बजे के बाद आएँगे तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा ठीक है ठीक है तो धन्यवाद